ہم نے آن لائن میں لوڈو کھیلا ہے لوڈو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہم اس سے پرائز بھی جیتے ہوئے ہیں اور یہ لوڈو جو ہے ہم اپنے موبائل سے آن لائن کھیلے ہوئے ہیں یہ میں نے دلی میں کھیلا ہے اس میں بہت اچھا ایکسپیرئس ملتا ہے اس میں سے ہمیں اچھا نالج کافی زیادہ نالج ملا ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ گیم ہے اسے کھیل کر کے آدمی کا مائنڈ ڈیولپ ہو ہو سکتا ہے آدمی اپنا انجوائیمینٹ بھی کرتا ہے اور ایک دوسرے سے کانٹیکٹ بھی ہو جاتی ہے اور اچھا خاصا پرائز بھی جیت لیتے ہیں لوڈو ایک بہت ہی مائنڈ گیم ہے یہ جو اچھا مائنڈ یوز کرتا ہے وہ اچھا کھیل لیتا ہے اور پرائز جیت لیتا ہے لوڈو سے ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملا ہے کہ اس میں سے آپ مائنڈ کو ڈیولپ کر سکتے ہو یہ ایک اچھا ہے بہت ہی میں ہمیں تو بہت اچھا ایکسپیرئس ملا ہے اور آن لائن گیم سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے